पहले के जो पूर्वज हैं जो दादा बाबा जो लोग हैं वो लोग की मतलब पीढ़ी बहुत ही अच्छी थी और बहुत खुशहाल थी अच्छी मतलब ज़िन्दगी जी रहे थे और जो देवी देवताओं के लिए है उन्ही लोगों को बनाया मंदिर आज जो है आज के जमाने में लोग जो है पूजा पाठ कर रहे हैं वो लोग जो हैं थे वो लोग पहले के वो लोग अच्छे से मतलब पूजा पाठ करते थे देवी देवताओं को मानते थे विधिपूर्वक पूजा करते थे और उन्ही लोग की देन है जो कि आज मतलब हम लोग हैं आज के जमाने में लोग ऐसे लोग हैं कि जो गए मंदिर पर माथा टेके और तुरंत चले आए पहले के लोग मतलब विधिपूर्वक पूजा पाठ करते थे आज के लोग में पंडित भी हैं सादी विवाह के मामले में जो है कि हाली हाली मतलब जो है मंत्र का उच्चारण कर दे रहे हैं मंत्र पढ़ दे रहे हैं और स्वाहा कर दे रहे हैं जो कि शादी सम्पन्न कर दे रहे हैं पहले के ज़माना में जो दादा बाबा हम लोग के हैं उन लोग के जमाने में शादियाँ होती थी और पंडित जी करवाते थे शादियाँ तो क्या होता था कि मतलब दस बजे से मतलब शादी बैठती थी और सुबह हो जाती थी विदाई करते करते मतलब नौ दस बजता जा सुबह दस बज जाता था और आज के जमाने में जो है ऐसे शादियाँ हो रही हैं और जो है कि हाली हाली पंडित जी करवा दे रहे हैं और आज ए शिस्टम का भी प्रयोग इस समय हो गया है और वो शिस्टम के प्रयोग में भी इस समय जो है कि इतनी जल्दी शादियाँ और वो जयमाल भी हो जा रहा है सिंदूर दान हो जा रहा है कि मतलब भोरे में विदाई हो जा रही है और पहले के ज़माने में जो ये जो बाबा दादा हैं ऊ लोग के मतलब जमाने में विधवतपूर्वक मतलब शादी होती थी सुबह हो जाता था और जो है दस बजे के करीबन नौ बजे के करीबन मतलब उन बहुओं की मतलब बेटियों की विदाई मतलब होती थी और अब के मतलब ज़माने में जो या है पूजा पाठ मतलब करने वाले बहुत मतलब जल्दी जल्दी मतलब कर रहे हैं और अच्छे से नहीं कर रहे हैं मन दिल लगाकर नहीं कर रहे हैं ये लोग मतलब जो है कि दिल से मतलब पूजा तन मन से पूजा नहीं करते हैं पहले की पीढ़ियाँ कुछ और थी अब की पीढ़ियाँ कुछ और है अब की पीढ़ियाँ में मतलब बहुत सी बदलाव है बहुत ऐसा मतलब सुनने को मतलब मिल रहा है पहले की मतलब जो पीढ़ियाँ थी कम थी वो जो है ऐसे कौड़ी मतलब कम थे फिर भी मतलब ओ लोग अच्छे अच्छे अच्छे मतलब जीते खाते थे अब के मतलब जितना ही धन दौलत हैगे हो गया है उतना ही मतलब आदमियों को मतलब पास मतलब वो जो है व्यवहार अच्छा नहीं है हम लोग मतलब सोचते हैं मतलब कितना जल्दी मतलब हम लोग मतलब ये पूजा पाठ या जो भी कोई मतलब ऐसी अथवा है जो वस्तु है मतलब कर के हट जाएँ ऐसा मतलब हम लोग के जमाने में मतलब चल रहा था मतलब बाबा दादा के ज़माने में मतलब हम लोग सुने हैं और मतलब कुछ अपने बाबा के मतलब ज़माने में छोटे छोटे थे तब भी मतलब देखे हैं कि मतलब कितनी मतलब शादियाँ भी देखें हैं जो कि मतलब सुबह हो जाती है अब के मतलब ज़माने में पूजा पाठ हो या शादी विवाह हो बहुत मतलब जल्दी जल्दी हो रहा है और देखने को सुनने को भी मिल रहा है